हेलो गजानन टुर्स म्हजे नांव म्हजे नांव पांडुरंग मांद्रेकार हांव साऊद गोवा रावता म्हाका न्हू म्हज्या कुटुंबा खातीर एक टुर जाय आशिल्लो देवळांनी बार्देस तालुक्यांतल्या देवळांनी आमकां थोडी देवळां पोवपाक जाय आशिल्ली कित्याक आतां तो वेळ येयला न्हू देवळांनी उत्सव जाता म्हूण हांव म्हजी बायल आनी म्हजी दोन भुरगीं आसात सो तुमी आमकां आतां फुडल्या धा दिसां भितर धा दिसां उपरांत हांव लीव काडल्या कामां वयरसून सो म्हाका एक पांच दिसा दोन दोन दीस दोन दीस एक टूर कसो जाय सो कितें आसा तुमचे कडेन खंयची देवळां पळोवंक मेळटली आमकां हां हां बोडगेश्वराचे

बरें बरें त्या भायर आनीक खंयची देवळां पोवंक मेळटली आमकां बरें बेस जातलें आतां फक्त तुम तुमी रेट कितें धरल्या तुमची तें सागूंक शकतात तुमी म्हणजे एक वराच्या प्रमाण घेतात तुमी कांय दिसावड्याच्या प्रमाण दिसावडो आमकां दिसावडो आमकां सुमार कसो पडटलो कितले रुपया

बरें बरें बरें आनी तुमी पेमेंट कसो घेता कॅश कार्ड कशें घेतात तुमी पेयमेंट मागीर बरें बरें बरें बरें बरें बरें